टॉलीवुड भारत में जाम फैशन ॾेखारी आहे इंडियन ड्रैसुनि खे प्रोमोट बि कयो आहे जीअं एक्टरेस साड़ी में प्रज़ैंट थी थिए ऐं ए एक्टर धोती में एक्ट था कनि हुननि सां छा थींदो इहे ई थींदी की भारतीय कपिड़ा ऐं भारतीय कल्चर फैलंदो मूंखे हिकु पिचर यादि आहे जंहिंमें खाली इंडिया जा कपिड़ा यूस कनि था हो पिचर जो नालो पुष्पा आहे टॉलीवुड फिल्म आहे